म्हाका पोशिल्लीं जनावरां आवडनात कित्याक पयलीं आमगेर एक कुत्रो आशिल्लो आनी आमी ताजे खूब लाड केले मागीर हळूहळू जाणटे जाता जाता ताका कॅन्सर जालो ताजेर ताका दोन तीन ऑपरेशनां जालीं ताचे हाल पळोवन पळोवन आमचें पसून जीव तुटून वतालो तोवूय बी बावडो खूब त्रास भोगतालो ताजे तें दुखणें पळोवन आनी आनी इतली पाळीव जनावरां इतली आमकां नाकात अशीं परीस्थिती आयली म्हण हांव आतां हाजे मुखार पाळीव जनावरां हांव कशीं घरांकच हाडना आमकां नाकात अशें म्हूण पयलीं एकूच हाडिल्लो ताजीच दुर्दशा पळोनूच आमकां नाकाशी जाली कित्याक अशें देवान ताका अशें बावड्याक सामकें वायट मरण दिलें तें दोळे मुखार पळोवन खूब त्रास जाले सगळें फेमिली मेंबराक पांय ताजो खूब रक व्हांवतालो रक्तानी गुटां येताली आंगांक जेवण वचनाशिल्ले उदक पसून आमी ताका सिरींजान इंजेक्शनान घालताली तोंडांत रात भर आवाज करीत पडटालो दुकेचें हाव ते आवाज आयकून आमकां न्हीद येनाशिल्ली म्हणून पाळीव जनावर इतलें घराक नाका हें म्हजे मनाक ठाम बसला की आनीक जनावरां म्हण ती आमी केन्नाच पोसवाची ना कित्याक ती पोसतगीर सारकी मनीस कशी जाता आनी मागीर मनशाक मनीस मरतगीर पळय दूख जाता तशेंच जनावरां मरतगीर बी दूख जाता म्हणून म्हाका पाळीव जनावरां अजीबात आवडनात